देखू हमसब ना जैसे चिड़ै चुनमून हइ तऽ देखी के पहचान जाइ छी जैसेकि चिड़ै चुनमून हइ कोइ पेड़ पौधा पर या कोइ घर पर बैठल रहय छै त आवाज से ही पहचान लेली और देख के भी पहचान लेली की कौआ हइ आवाज से ही पहचान लेली देख के भी पहचान लेली कौआ हइ की मैने हइ या कबूतर हइ या भोर मे बोलै छै कोयल ओकर भी आवाज से पहचान लै छी हमसब या सुग्गा हइ ओ भी हमसब वन मे जाइ छियै तऽ देखै छियै उड़ैत रहै छै तऽ ई सुग्गा हइ हमसब आवाज से चाहे देख के भी हमसब पहचान लै छियै की ई कौन पंक्षी हइ समझि गेलीयै से बात हमसब देख के पहचान लै छी की चिड़ै चुनमुन कोन हइ हर चिड़े चुनमुन के हमसब पहचान लै छी की ई बगेरी हइ ई मैनी हइ ई फुदी हइ पहचान लै छियै हमसब सब पक्षी के हमसब पहचानै छी सबके पहचान लै छी हमसब आवाजो से पहचान लेब आओर देखियो के पहचान लेब